आङो आंनि बिनानाव आरो फिसाजोफोरखौ जोङो लेखा गोरों जाजानो लुबैयो मानो होनोब्ला जिहेतु समाजाव रुजुजखायै नायोब्ला हिनजावफोरनि दासिमबो सोलोंथाइ लानायनि बिबाङा खम गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानायनि हारआ दाबो खम बेनिखायनो आं आंनि फिसाजो एबा बिनानावखौ गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लाजानो लुबैयो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै बिथांमोनहा जेने साननो हानाय गियान गोनां जानो हायो समाजनि मोजां गाज्रि बुजिमोननो हानाय जायो जों बेखौ लुबैयो आरो जों मिथिगौ साफ्रोमबो हिनजावसाया फिसाजोआनो जा बिनानावआनो जा जिहेतु सानसे समाव बिथांमोनखौ जों हाबा हरनो नांगोन हाबा हरोब्ला बिथांमोना मोनसे समाव गथ' गथायनि बिमा जागोन हिसाबै बिमाया लेखा गोरों जानांगौआ जोबोदनो दरखार बिथांमोना गासैबो खोथाखौ बुजि मोननो हानाय सामाजिक रिति नितिखौ बुजि मोननो हानाय संसारनि गासै थासारि आबहावा बारहावा बेफोरखौ बुजि मोननो हानाय न'खरनि रांखान्थि हालोद समाजखान्थि बेफोरखौ बुजिमोननो हानाय जायोब्ला न'खराव बिखेखकय दावराव दावसिफोरा जाया दावराव दावसि जायाब्लानो न'खरा गोजोनै बारलांनो हायो आरो न'खरा जेब्ला गोजोन जायो अब्ला गोसो मोदोम होनानै रांखान्थि खामायनायनि सिन्था सरसाखौ लानो हायो मानसिया मुखुब जायो आरो बिदि थांब्लासो जोंनि समाजाव इयुन जोलैफोरा गोहो जानो हागोन दा बिमाया जुदि लेखा गोरों जायाब्ला फिसाफोरखौ माखासे दिथा होनायाव गोबां हेंथा जानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों बेनिखायनो समाजाव मोजाङै जोङो जौगानाय लाबोनोब्ला गोग्गो समाज दानोब्ला आंनि बिनानाव एबा फिसाजो बिथांमोनहाबो लेखा गोरों जानानै समाजाव गियानि जानो हानांगोन गियानगोनां जायोब्ला गावजों लोगोसे गावनि न'खरजों लोगोसे गामिनि खाथि खाला न'खर ओनसोल बिथांमोना फोसाबनो हायो आरो साफ्रोमबो जों समाज फोसाबनायनि हाबाफोरखौ मावलायोब्लासो जों जोंनि समाजाव गोग्गो मोनसे समाज मोननो हागोन दा बेनिखायनो आं आंनि फिसाजो आरो बिनानाव बिथांमोनखौबो लेखा गोरों जाजानो लुबैयो आथिखालाव लेखा गोरों होननानै बुङोब्ला जुदि डक्ट'र इन्जिनियार एम बि ए एम सि ए बायदि गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानांगौ जाबा थाखा फैसाया जोबोर गोनां जाखायो बे आलादा खोथा नाथाय थाखा फैसा जेंनानि थाखाय जों फरायनो होआब्ला बे मोजां बाथ्रा जानाय नङा जों साफ्रोमबो खस्त' खालामनानैब्लाबो निजेनि बिनानाव आरो फिसाजोफोरखौबो हौवासाफोरखौ जों जेसेबां गोरों जाजानो लुबैयो हिनजावसाफोरखौबो जोङो समान मान मर्जादा होनानै गोरों खालामनाया जोंनि समाजनि साफ्रोमबो मेलेमजिबि आरो साननो हानाय बिथांमोननि खामानि जानांगौ होननानै आं सानो